जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते यह आप टंडन मोबाइल सर्विस स्टोर का नाम बहुत सुना है मैंने मैं यहाँ लैपटॉप लेने आया था तो साठ हज़ार के अंडर में जितना बढ़िया बढ़िया लैपटॉप है आप बताइए कौन कौन सा है अच्छा हाँ तो इसके क्या क्या मतलब है क्वालिटी प्रोसेसिंग वगैग़ैरह गेमिंग प्रोसेसिंग और यह बताइए और और रैम रोम

तो हमें डैल का ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा या एच पी का डैल का प्राइज कितना है और कम कुछ नहीं होगा डैल का और एच पी अच्छा ठीक है तो वही मुझे दिखाइए और एच पी की क्या क्या क्वालिटी है एच पी की प्रोसेसिंग वग़ैरह सब बढ़िया है अच्छा तो यह बताइए मुझे कि मतलब मैं अभी तुरंत उतना पूरा कैश नहीं दे सकता तो मेरे लिए ई एम आई होगा ई एम आई हो सकता है इसका हाँ तो ई एम आई का प्लान बता दीजिएगा कितना ई एम कितने तक ई एम आई होगा अच्छा अच्छा तो ई एम आई के लिए दस हज़ार अभी तुरंत हाँ ठीक है और डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लगेगा मेरे मुझे

तो यह यह लीजिए और प्लान बताइए मतलब कितने दिन में पाँच दस हज़ार दे रहा हूँ तो कितने दिन बारह मैं वन ईयर तक लेना चाहूँ तो अच्छा तो सिक्स मंथ का ले लीजिए आप सिक्स मंथ का डन करिए ठीक है ठीक है